جی بالکل میرے خیال میں یہ زبان جو اردو زبان کے نام سے مشہور ہے یہ زبان بچوں کو ضرور سکھانی چاہیے کیونکہ یہ بچوں کی مادری زبان ہے ان کے علاقے کی زبان ہے اور ان کے قوم کی زبان ہے اور یہ زبان ہندوستان کی مشہور زبان ہے اس زبان میں مٹھاس ہے خوبصورتی ہے اور زبان کے اندر ایسی خوبصورتی ہے کہ یہ زبان اپنے بولنے والوں اور سننے والوں پڑھنے والوں کے دل میں جگا بنا لیتی ہے اور سب سے بڑی وجہ اس بات کی کہ اردو زبان بچوں کو کیوں سکھانی چاہیے یہ ہے کہ بچوں کو اردو زبان اس لیے سکھانی چاہیے کیونکہ یہ ان کی مادری زبان ہے ان کی گھر کی زبان ہے جو آپ مادری زبان ہوتی ہے اس کو جاننا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے تبھی وہ بچہ اپنے مستقبل کے لیے کچھ بہتر کر پائے گا مادری زبان کو سیکھنا جاننا اور اس میں مہارت پیدا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کچھ لوگ غیر مادری زبان کے سیکھنے میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ اتنا زیادہ وہ اس پر وقت اپنا دیتے ہیں کہ ان کی مادری زبان ختم ہو جاتی ہے اور وقت پڑنے پر وہ مادری زبان بھی صحیح سے نہیں بول پاتے ہیں اور پھر بعد میں جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ انسان اس مادری زبان کے نہ سیکھنے پر افسوس کرتا ہے اس لیے میرا خیال سے بچوں کو مادری زبان اردو زبان سکھانا چاہیے تا کہ وہ مستقبل میں ان کے کام آ سکے